हैलो अहाँ बालाजी होटलसँ बाजैत छियै हम सुखपुर सुपौलसँ बाजि रहल छी हम जे छै से मछली चावल ऑर्डर कयने रहु से अहाँकेँ जे छै से डिलेवरी बॉय हमरा लग पनीर चावल लएकऽ आयल हँ तऽ हम जे छै से ई समानके एक तऽ अहाँकेँ डिलेवरी बॉय जब भी करय छी ऑर्डर लेटसँ आबयए ऊपरसँ आइ जे छै से गलत समान देलक हँ तऽ ई समानके अहाँ या तऽ आपस कए लिअ हमर पैसा रिफण्ड कए दिअ